ہمارے خاندان میں اگر كوئی بیمار ہو تو ہم سادہ ہی پكوان بناتے ہیں كیوں كہ اس كے دكھ اس كا دكھ ہمارا دكھ ہے اور پھر وہ ہمارے خاندان كا ہے تو ہمارے یہاں سادہ سا دال چاول بن جائے گا